नमस्ते मैम फोन किए हैं हमें बच्चों के लिए खिलौने चाहिए थे आपके यहाँ हैं हमें रिमोट वाला कार चाहिए था हाँ तो हमें गुड़िया एक चाहिए थी रिमोट वाला उसको छोटा भी चाहिए बड़ा भी चाहिए क्योंकि छोटे भी बच्चे हैं थोड़ा बड़े बड़े भी हैं तो उन लोगों को बड़ा चाहिए लेना है बड्डे है तो गिफ्ट ओफ्ट पैक होता है आपके यहाँ हाँ तो हम बता दे रहे हैं खिलौने आप पैक कर दीजिएगा कार दे दीजिए एक गुड़िया दे दीजिए और भी खिलौने होंगे तो छोटा भी पैक कर दीजिएगा

झुनझुना बाँसुरी वगैरह है आपके पास हाँ तो एक छोटी बच्ची है उसके लिए भेज दीजिएगा जो घुनघुना बजाते हैं बच्चे छोटे वाले हाँ तो पैसा भी बता दीजिएगा कितना लगेगा हाँ पता है महँगाई का जमाना है लेकिन फिर भी जितना आपका सामान होगा उसी के हिसाब से न पैसा लेंगे ठीक है तो उसी के हिसाब से आप दो चार खिलौने को जोड़कर बता दीजिएगा पैकिंग का भी कर दीजिएगा उसका भी जोड़ लीजिएगा हाँ तो वही पूछ रहे थे खिलौना कौन लेकर आएगा भेजवाएँगी कि खुद लेकर आइए कि हमें आना पड़ेगा ठीक है हम कै बजे तक आए ठीक है मैम नमस्ते